मेरी जियां कि सारें कोला दा पसंदी दा चीज़ ऐ ओह् ऐ मन पसंद चीज़ दौड़ लाना ऐ में दौड़ लान्ना होना डेल्ली ओह्दे कन्नै दौड़ बी लान्ने होने बिच्च बिच चीजां बी होंदियां रौंह्दियां साढ़े कन्नै दोस्त दास्त जंदे अस सारे किच्चे दौड़ लान जन्ने होने ते मौजू बी पांदे रौंह्दे ऐं ते मेरा इक बड़ा स्हेई किस्सा ऐ मौजू में सनाना तोआनू इक इक बारी असजा दे हे दौड़ लान अस दोस्त दास्त पिंडा ग्रांऽ दे जागत ग्रांऽ दे दोस्त दास्त अस दौड़ लान जा दे हे सवेरै सवेरै उट्ठियै ते जियां गै अस दौड़ ला दे हे कट्ठे रनिंग करदे साह्नू इक किलो मीटर होई दा हा किट्ठे दौड़दे ते रस्ते च जियां पुज्जे अस ओह् ठेडा लग्गेआ इक मुड़े गी ठेडा लग्गेआ अस सारे पेईयै सारे ओह्दे पिच्छे कट्ठे कट्ठेजा दे हे साह्नू ओह् लग्गी दी ही इक दुऐ तदे पिच्छे भला अस असैं जित्तना पैह्लैं असैं जित्तना में आना पैह्लैं में आना ते असैं चेलैंच कीता असैं इकदुए कन्नै की असैं पैह्लैं कुन पुजदा इसी इनाम मिलना ते केह् होया इक मुड़ा बड़ा जोर लाने दी कोशिश कीती लास्ट च ते ओह् पेई जा खल्लैं ते ओह् ओह्दै कन्नै लाग्गै अस बी उप्पर पैर रखोआ ते सब पेइये अस अस दड़ब्ब करदे पे सारे साह्नू ओह् होईया हास्सा आया साह्नू सोची सोचिया हासा आया साह्नू ते होर में सनाना थोआनू जैसे कि खेलना खूलना होना ते खेलने च बी इयां मौजू माजू पौंदे रौंह्दे ऐ साढ़े ते ओह् मुड़े असैं रनिंग रुनिंग करनी चाही दी ऐ साह्नू दौड़ लान जाना चाही दा ऐ ते होर में सनाना भाई असगे दौड़ लान जियां कि साढ़ा जे ऐंड़ के ऐ जम्मू बिच्च कठुआ डिस्टिक उध्दर साढ़ी मैरातन कराई दी साढ़ी जे ऐंड़ के पुलिस नै उत्थें गे अस अपनें ग्राएं दे मुड़ें कन्नै सारे मुड़े गेदे हे दस पंदरां मुड़े गेदे हे गड्डी करियै ते उद्दर दौड़ लान गे अध्दे मुड़े दो किलो मीटर च वड़िये ते अद्दे मुड़े पंज किलो मीटर लान लगी पे अद्दे मुड़े दस किलो मीटर लान लगी पे अध्दे मुड़े इक्की किलो मीटर लान लगी पे ते इक्की किलो मिटर च केह् हा मैराथान करांदे हे साढ़े इद्दरा दे हां मैराथान होंदी जेह्ड़ी बताली किलो मीटर दी होंदी ऐ ते साढ़े इद्दर हाफ मैराथान होंदी ऐ इक इक्की किलो मीटर होनी ऐ ते इक्की किलो मीटर आह्ले गी मैडल मूडल थ्होंदेे ऐ ते बाकी दस कीलो मीटर आह्ले गी बी थ्होंदे ऐ कैश प्राईज़ मिलदे उद्दर गै बड़ा उसी दिक्खियै चेत्ता आईया अस गे हे उध्दर कि खाने उध्दर गे उत्थें खान लगे दा हा ते मुड़े सब चलिये उत्थें खान चलिये फ्री दा लग्गे दा हा लंगर इक पिच्छें दस दस फ्रूटियां लेई लेईयां असैं ओह् गल्ल सुनियैं बी बड़ा हास्सा आया अस दौड़न गेदे हे मैराथान च दौड़न गेदे हे अस रनिंग करन गेदे हे दस दस फ्रूडियां इनें जेबा पाई लेईयां ते ओह् सोटी सोटी मीं बड़ा हास्सा आया ओह् गल्ल में अज्ज शेयर करा न तोआनू ते खानें पीनें गी चलिये ते होर होर जंदे रौह्ने अस मौजू जादू पांदे रौह्ने गल्लां करदे साढ़े पिंडा दे मुड़े अस जंदे हने ऐं दौड़ लान ते इक बारी होया कि दौड़ लान गेदे हे इक बारी साढ़ै इद्दर प्रापररोड़ बी नी होंदे हैन कोई कोई कच्चे रोड़ होंदे ऐ बिच्च ओह्दे पानी पेदा हा अस चलिये दौड़ लान सवेरै ते फिसलदे फिसलदे दौड़ लान गे अस ते सोचेआ फिसलियै पे अस दड़म करदे अस चिकड़ै नै भरोइये जियां घर आए घर आह्लैं गालां कड्डियां साह्नू मोयो केह् बनियै आए तुस एह् ते एह्् ऐ और मेरा इंट्रस्ट जियां कि खेलनें खूसनें बिच्च इंट्रस्ट ऐ शैल ऐथलिट बनना चाह्ना ओह्दै रिलेटिंड बी बड़ियां सारियां फन्नी गल्लां साढ़ियां आए दिन गल्लां होंदियां रौंह्दियां साढ़े नौजू माजू इकदुऐ दा पांदें रौंह्दे नै ते इक मुड़ा साढ़े कन्नै जंदा दौड़ लान सवेरै अस दौड़ लान जन्ने इक मोटा मुड़ा आंदा साढ़े कन्नै साढ़ा गै दोस्त ऐ इक मोटा मुड़ा आंदा ओह्दा बड़ा मोजू पांदे ओह् दड़ोंदा है नी ओह्दे कोला तां इंट्रस्ट ऐ तां आंदा दौड़ लान ते अस बी जन्ने होने दौड़ लान दड़ौंदा है नी साला पिंच्छें होंदा ते ओह्दा मज़ाक ढोआंदे न ओह्दा बी ते बस एह् ई गल्ल ऐ और दौड़ दूड़ लानी चाही दी ऐ डेल्ली कोई गल्ल नी ते होर में जियां हौड़ लान जन्ना होना ऐं कन्नै इंट्रस्ट बनदा गानें गाने गूनें सुनने होंदे मौजू माजू आह्ले ते अस जंदे सच गल्ल सनाना तोआनू इक होर अस जंदे हे साढ़ी आर्मी दी भर्थी हाी दौड़ लान ग्राउंड़ फिर अस मोटर सैकल किट्ठे करियै पंज सत दस

सवेरै ते पैह्लै इनैं जाना उत्थें लैंट्रिग लुट्रिंग करनी उत्थें जाईयै गै फिर इक साईड़ बैठी जाना इसै फोन चलांदे रौह्ना रीलां चलांदे रौह्ना ते हसदे रौह्ना मौजू करदे रौह्ना इक दुए कन्नै फिर जाईयै एह् दौड़ लांदे हे ते उऐ मोटा मुड़ा बी जंदा हा दो तिन्न मोटे मुड़े जंदे हे पतले होनै आस्तै ओह् बी लांदे हे शैल दौड़ दूड़ ते फिर मौजू करने जिसलै असैं दौड़ लाईयै औना उनैं दो दो चक्कर साला पिच्छें रौह्ना ते उनैं सारैं मौजू पाना उंदा ते उंदे पर हसदे हे की कियां करा दे नै कियां दौड़ा दे नै ते ओह् स्हेई गल्ल ऐ और